जय झूलेलाल मां हिन गर्मियुनि जी छुटियुनि में वंदे भारत ट्रेन में सफ़र ते निकिती हुअमि वंदे भारत ट्रेन बांवजाह सैंकेड में सौ किलोमीटर जो रस्तो तय कंदी आहे हिन ट्रेन बुलेट ट्रेन खां बि तेज़ हलंदी आहे अॼु जे समय में भारत में कुलु चोटीह वंदे भारत ट्रेनूं हलनि पियूं हीअ ट्रेन लाइट सां हलंदी आहे हिन ट्रेन में सुबुह जो नाश्ते में बिस्किट मखण सां गॾु चांहि कॉफी मिलंदी आहे पोइ मंझंदि जो रोटी ऐं राति जी रोटी जी बि सुठो बंदोबस्तु आहे हिन में यात्रियुनि जी आराम जो पूरो ध्यानु रखियो वियो आहे वॾियूं सीटियूं वॾियूं दरियूं आहिनि हीअ सभिनि यात्रियुनि जी सुरक्षा लाइ बि सभई सुविधाऊं आहिनि जीअं वाईफाई सिस्टम इंटरनेट सिस्टम मॉड्यूलर शौचालय भले ई नंढी वॾी ॻाल्हियुनि जो ध्यानु रखियो वियो आहे हिन गाॾीअ में इंजन जो बिल्कुलु बि आवाज़ु कोन आहे हिन जा दर बि बिना आवाज़ ते ऑटोमैटिक स्टेशन अचण ते खुलनि था ईअं ट्रेन जो सफ़रु करे मुंहिंजो मनु तरो ताज़ा थी वियो आहे